प्राथमिक रुप पर जे शिक्षाकेँ व्यवस्था छै ओकरा कनि ठीक करैके जरुरत छै आ ई शिक्षा जे छै शिक्षाक व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित भेल छै राजनितिसँ अगर राजनीतिके हस्तक्षेप आओर शिक्षक सङ्घ के जे हस्तक्षेप होइ छै ई आपसी टकरावमे जे शिक्षक छै ओ शिक्षक केँ शिक्षा दै मे जे परेशानी भऽ रहल छै ई आपसी मतभेदके वजह से की होइ छै शिक्षक जे छै बहुत बढ़िऑं मन से शिक्षा दै लए चाहै नहि छै आओर खास तौर से ई प्राथमिक स्तर पर जे शिक्षा होइ छै प्राथमिक स्तरके जे शिक्षा छै बहुत बढ़िऑं नहि छै अगर ई प्राथमिक स्तरके शिक्षा ठीक भऽ जाइ छै तऽ हमरा लागै छै कि बिहारकेँ शिक्षा व्यवस्था बढ़िऑं भऽ जेतै तऽ एकरा बहुत सुधार करैके जरुरत छै आओर एहि लए चाही कि शिक्षक सङ्घ आओर सरकारकेँ बीचमे एक बढ़िऑं माहौलमे बातचीत हुए जाहि से हुनकर हुनका सभकेँ ई पता नहि चलि सकै कि शिक्षककेँ परेशानी कतऽ भऽ रहल छै आओर की दिक्कत छै जे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जे छै से बहुत बढ़िऑं नहि बच्चा पाबि रहल छै प्राथमिक स्तरके ही शिक्षा